सतनाम साखी हा राजपाल प्लम्बर हा असांखे आ न सॼो घरु मना मना इए नलका वलका विझाइणा आइन सॼो नओं घरु ठाराहियो आ हा नओं आ कोड़ो घरु आ कोड़ो असां रंणछोड़ रंणछोड़ पार्क सोसाइटी हा सूरत में ई आयूं असां उते मतिलब प्लम्बर जो कमु चालू कराइणो आ सुठे नमूने सॼो ॿ माड़ जो बंगलो ठहियो आ उनमें कमु कराइणो आ हाणे ॿुधायो कहिड़े हिसाब सां थींदो हम्म अच्छा

अच्छा अच्छा हूं अच्छा हा हा अच्छा इअं माना अंडरग्राउंड कराईंदव जेको हूंदो आ हा हूं अच्छा अच्छा न उहो ॿाहिर न वणंदो आ न न अॼुकल्ह उहो कोन्हे हूं

हा हा हूं हा हा जेको माना अॻियां हथु कबो आ पाण ई अची वेंदो आ पाणी जेको हा हा हा अच्छा हूं हा शॉवर जेके वॾा हाणे हलनि ता शॉवर हा हा हा अच्छा हा हा हा अच्छा बिल्कुल अच्छा हूं हूं अच्छा इअं

हा हा अच्छा हूं हूं हूं इअं हा हा हा इअं हा हो त तां सुठे नमूने असांखे ॾिजो विजिट असां ॾिसूं असांखे तां ॾेखारजो कैड़े हिसाब सां आहे छा आहे छा नाहे उनए हिसाब सां हूं हूं हूं हूं बिल्कुल अच्छा हम्म हम्म हा अच्छा ठीक हूं इअं अच्छा अच्छा हा हा हा हूं अच्छा हा अच्छा इअं आड़ो अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हूं हूं अच्छा अच्छा इअं अच्छा बिल्कुल हा ठीक आ ठीक आ हलनि हा हा अच्छा इअं हा हूं हा त पो बसि तांखां ई ठाहराइबो सुठे नमूने मस्त ठीक आ हा ठीक आ हा हूं अच्छा हूं हूं हूं हा हा हा हा हूं हूं हूं बिल्कुल बिल्कुल हले ठीक आ हा हा हा